हैल्लो तुस कलाड़ी कुलचे आह्ले बोल्ला ने अच्छा ओह् साढ़े घर फंक्शन ऐ तै तुसैं कलाड़ी कुलचे लाने

हां ते किन्ने पैसे ठीक ऐ ते मतलब कल होना निं फंक्शन ते कल तुस पुज्जी जायो हां ठीक ऐ ठीक ऐ पर जल्दी पुज्जी जायो ठीक ऐ